हँ हमर इलाकामे एकटा मन्दिर अछि जकर स्थान गौरी शंकर कहल जाइया ओहिमे विशेषता अछि शिवलिंगके ऊपर एकटा चक्र लागल छै पाँचटा पार्वतीके मूर्ति सङ्गे ओ ओहिपर ओ नचै छथि जे अद्भुत एकटा छै आ ओहि लए ओ देखै लेल ओतऽ पहुँचैया क्षेत्रमे ओकर व्यापक प्रसार अछि